ड्रॉइंग हिकरी अहिड़ी कला आहिनि जैंमां असां पंहिंजा वीचार ऐं सोचु ॿिया ॿिनिनि खे ॿुधाए था सघूं ड्रॉइंग करणु मूंखे जाम वणंदो आहे मां ड्रॉइंग पंहिंजे फ्री टाइम में कंदी आहियां ऐं मां ड्रॉइंग कॉम्पिटीशन में जाम हिसो वरितो आहे जंहिं महिल मां पंहिंजे स्कूल में हुअमि मूंखे हिकड़ी समस्या आई हुई ड्रॉइंग करणु महिल उहो हुई त मां हिकड़े दफ़े एलिमेंट्री जो एग्ज़ाम ॾिनो हुओ उनमें मुंहिंजा पेंट कलर्स ख़तम थी विया हुआ ऐं मूं वटि कुझु बि न हुओ त मां उन टाइम ते जाम कोशिशि कई त जेका बि कलर्स कलर रहिया हुआ मूं वटि मां उन मां ई जाम सुठो कुझु ठाहे सघां ऐं एग्ज़ाम में पास थी सघां मां ओतिरे ई कलर्स मां जेके बि मूं वटि स्टेशनरी हुयूं हुननि मां मां जाम सुठी हिकरा हिकरी पेंटिंग ठाही ऐं उनखे मां च अ ऐं उनजो नालो हुओ उन पेंटिंग खे असां चवंदा आहियूं त पोट्रेट पेंटिंग मांहि उनमें गांधीजी जो पोट्रेट ठायो हुओ ऐं उहो पोट्रेट जाम सुठे नमूनो सुठे नमूने उतिरी आहियो हुओ मूंखे उहा पेंटिंग अॼु बि यादि आहे छो त उन महिल मां जाम कुझु सिखियो त सिखियुमि उहो हुओ त घटि में घटि शयुनि में मां कीअं पंहिंजो बेस्ट ॾेई करे सुठे नमूने सां मूंखे रिज़ल्ट मिले तो इहे इहो मूंखे मुंहिंजे जीवन में बि जाम कमु अचंदो आहे छो त इहा मुखे सेखारियो त असांखे असां वटि जेतिरो बि आहे असांखे उनमें ई ख़ुशि हुजणु खुपे असांखे कहिड़े बि अ ॻाल्ह लाइ लालच न खरण न करणु घुरिजे